मां पियुष वाधवानी पंद्रहं ॾींहं अॻु वन प्लस मोबाइल तो मोबाइल वरितो हुयो जंहिं में कुझु खामियूं आहिनि जीअं त स्क्रीन ते ग्रीन पटी थी अची वञे उहा जाम तकलीफ़ थी ॾिए ऐं गेम खेॾण महिल मोबाइल जाम गरम थो थीन्दो वञे मां जंहिं महिल बि कहिड़ा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ थो कयां ऑटोमेटिकली पाण सां ई बंद था थी वञनि